बस सऽ जे छै कि यात्रा हम खूब करल छियै कतेक बेर हाजीपुर भी गेल छियै पटना भी गेल छियै बस मे खिड़की के पास बैठै से यात्रा अच्छा महसूस होइ छै हवा मिलै छै या तऽ ड्राइवरके सीट के पीछे बैठै से ओकरा बाद कलकत्ता भी हम बस से कई बार गेल छियै जे छै कि राति नाईट बस चलै छै कलकत्ता के लेल ओकरा मे बहुत सारा सुविधा भी रहै छै बस मे अच्छा सीधा मतलब कि रहै छै स्लीपर भी रहै छै तऽ अपन मन छै सीट पे बैठ के जाउ चाहे स्लीपर लेलु जेहन अपन इच्छा इच्छा के अनुसार जे छै कि टिकट बनाबऽ पड़ै छै कभी स्लीपर से भी जाय के चाही कभी